हॅलो आं म्हाका खोतीगांव वाय्ल्ड लायफ सॅन्चुरी पोवपाची आशिल्ली तुमचें वांगडा सो एवेलेबल हय हय ओके ओके सो शाल वी स्टार्ट येस ओके येस सर सर म्हाका एक सांगात हांगचो लोकल हें कितें एनिमल खंयचो हांगां चड दिश्टी पडटा ओके आनी दिश्टी पडटात ती दिसाची ओके आनी म्हाका कोणें तरी सांगिल्लें हांगां गोवो रेडो हें चड प्रमाणांत दिसतात म्हणून दिसाचें बी पूण खूब डेनजरस खंय न्ही ते ओके आनी हेजी हें आसा पय खोतीगांव वाय्ल्ड लाय्फ सॅन्चुरी तेतूंत कसलीं कसलीं एनिमल्स चड प्रमाणान आमकां दिसतलीं आता गेल्यार

हूं हूं ओके आं हां हां

म्हळ्यार ह्या वाय्ल्ड लाय्फ सॅन्चुरी भितर आमकां खंय रावपाक बी अशें कितें हें आसा प्रोविजन आसा इनकेस

ओके आनी हातूंन हांगां प्लान्टाचे स्पिशीस खंयचे चड हा दिसतात आमकां लोकल ओके आनी हांगचे लोक खूब सपोर्ट करतात न्ही